हम स्वयं सुपौल जिलाके निवासी छी आ हम ई देखैत आबि रहल छी कि पर्यटनके मामलामे सुपौल बहुत धनी अछि लेकिन सरकारके ध्यान ओतेक हाँलाँकि नहि गेले हँ एहिपर तऽ हमर इलाकामे बहुत सारा एतऽ एहन जगह छै जतऽकि पर्यटनके हिसाबसँ काफी मतलब